बिहु सयूं पटाटा साई भाॼी सिङियूं मुङ चांवर मटर पनीर कढ़ी चांवर मेथी पटाटा तुरियूं फ़ूल पताशा जी भाॼी सुवाजिरे जा गुल सुवाजिरे जो राइतो कोकी दालि पातो फ़ुल्को भेह भेह बसर